हमारे राजस्थान में जो समाचार है उनको जो मीडिया और जो समाचार मीडिया है उसमें कला और संस्कृति जो संबंधित है जो मुद्दे हैं उनको काफ़ी अलग तरीके से यह कवर करता है उनको पकड़ के रखता है एक तरह से तो हमारे जो राजस्थान में जो समाचार है उसमें काफ़ी जो न्यूज़ पेपर है जो मोबाइलों के नाम माध्यम से इंटरनेट है उसकी सुविधा से भी होता है और जो हमारे यहाँ की कला है जो संस्कृति है वो काफ़ी इधर उधर जानी पहचानी है इसमें लोग वो लोगों को काफी पसंद भी आती है तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो कला और संस्कृति है लोगों को काफ़ी पसंद आती है और और जो समाचार है और जो मीडिया है जो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से भी इधर उधर पहुँच जाती है लोगों को तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को पसंद भी आती है